मैंने अब तक मध्य प्रदेश के अलावा अनेक राज्यों में घूमा है जैसे सिक्किम पश्चिम बंगाल केरल और तमिलनाडु यहाँ सब मैं अपने स्कूल की यात्रा में गई थी जिसमें मैंने सिक्किम में अलग चीज़ें देखी केरल तमिलनाडु में अलग चीज़ें देखी पश्चिम बंगाल में अलग चीज़ें देखीं मतलब यह चरों राज्य अपने आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत अलग थे सिक्किम में मैंने वहाँ देखा वहाँ की भूगोलिक स्थिति बहुत अलग थी और केरल तमिलनाडु की भूगोलिक स्थिति बहुत अलग थी वहाँ का मौसम दार्जिलिंग में या कह सकें सिक्किम में जहाँ में गई थी वहाँ पे बर्फ थी बहुत ठंडा मौसम था हमेशा बारिश होती थीं वहीं केरल और तमिलनाडु में गर्मी का मौसम था मैंने केरल और तमिलनाडु में समुद्र देखा जो दार्जिलिंग में नहीं था दार्जिलिंग में मैंने ऊँचे ऊँचे पहाड़ पर्वत और बर्फ देखी वहाँ पे मैंने अलग अलग प्रकार के जानवर भी देखें जैसे यॉक जो ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है रेड पांडा जो ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है वहाँ मैंने वहाँ का एक अलग कल्चर है वहाँ वहाँ पूरा शहर पहाड़ों में बसा है तो वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं चलती हैं वहाँ पे छोटे छोटे चार पहिए वाहन चलते हैं जो आपको निचले क्षेत्र से ऊपर के शहरों में पहुँचाते हैं वह आपको पूरा वहाँ आपको टूरिस्ट गाइड दिए जाते हैं जो आपको पूरा शहर घूमाते हैं वहाँ क्या परिधान पहन के वहाँ घूम भी सकते हैं फोटो खिंचवा सकते हैं वही केरल में केरल का खाना वहाँ की भाषा वह उत्तरी राज्य से बहुत अलग है वहाँ केरल में मलयाली भाषा का प्रयोग करते हैं तथा तमिलनाडु में तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं वहाँ चावल खाते हैं जो उत्तर राज्यों से बहुत अलग हैं वहाँ मोटे प्रकार के चावल खाए जाते हैं वहाँ पत्तों पे भोजन किया जाता है केले के पत्ते प्रमुख हैं जिनपे वो भोजन करते हैं और वहाँ चावल को सड़ा के जो भोजन तैयार किया जाता है उसमें है डोसा इडली जिनका स्वाद अलग होता है और तमिलनाडु में मैं कन्याकुमारी गई थी जहाँ पे हम लोग नाव के जरिए एक टापू पे गए थे जिसे स्वामी विवेकानंद टापू कहते हैं वहाँ का दृश्य बहुत ही अलग और रोमांचित था क्योंकि हम लोग क्योंकि कन्याकुमारी से टापू पर पहुँचने के लिए हम समुद्र पार करना पड़ता था वह दूरी एक से दो किलोमीटर की होती है जिसने सफर और इस यात्रा को बहुत ही रोमांचित कर दिया था